बोलें सर आप कौन थाना से बोल रहे हैं अच्छा अच्छा मेडम हम ये कह रहे थे कि जैसे कि आप लोग सिर्फ़ पेमेंट से मतलब रखें हैं रख रहे हैं या फिर ये कुछ एँ क्षेत्र पे ध्यान भी देते हैं

वही तो अभी तो आपके थाना आपके थाना के बगल में देखिए अब तो ये आदमी को आदमी समझा ही नहीं जाता है आदमी का तो कोई वेलू ही नहीं रह गया है ना मेडम ऐसे में आप लोग बगल में रहके बगल में अभी तुरंत क्या हुआ एक महिला के साथ छेड़खानी हुआ मैडम ऐसे में बगल में है आप लोग तो फिर सो रहे हैं या फिर क्या कर रहें हैं

अब तो इंसान को नहीं मैडम ऐसा हो गया है इंसान को घर से निकलना भी मतलब मुश्किल है दुश्वार है घर से निकलके फिरी से चल भी नहीं सकता है इंसान ऐसा माहौल हो गया है ऐसा मतलब कि दिन दहाड़े किसी के साथ छेड़खानी या ऐसा मुसीबत आ गया है कि कोई भी इंसान फिरी से घर से निकलके चल भी नहीं सकता है हम बस यहीं

यहीं बस पड़ोस के गाँव से ही बोल रहें है मैडम जी यही सब यही सब महिला लोगों के साथ यहाँ पर बदमाशी कुछ ओ लड़के लोग बैठे हुए थे वही सब कुछ ये ऐसे छेड़खानी किए हैं यहाँ एक महिला रास्ते पे जा रही थी यहाँ बगल की महिला थी ये बगल के सब लड़के लोग हैं ये बच्चे लोग हैं ये सब गलत कर बैठे हैं मएडम

हम भी यहाँ से गुज़र रहे थे हम भी यहाँ गुज़र रहे थे तो फिर देखे यहाँ पे भीड़ भड़क्का लगे हुए है तो हम सोचे तो थोड़ा मैडम को बता दिया जाए फिर इसके बारे में जी जी जी यहाँ यहाँ अपने में सब यहाँ अपने में सब झगड़ा घाटी कर रहे थे इसीलिए हम बोले के रुकिए अभी मएडम को थोड़ा पहले इंफ़ॉर्मेसन दे दीजिए फिर आप लोग अपने में काहे हल्ला गुल्ला कर रहें हैं वो आएँगे आके अपना जो होगा सही ग़लत देखेंगे

ठीक ठीक है मैडम ओके